ई जे छै से भीषण गरमीमे जे छै से अचानक जे छै से बारिश हुये लागै छै तकर बाद की होइ छै ने प्रदुषण टाइपके एकटा हवा चलऽ लागै छै जाहिमे कि आहाँकेॅं जे छै से मुर्गा सबके जे छै ने हवा लागै छै हवा लागै छै तऽ ओ मरए लागै छै मरए लागै छै ओकरा जे छै से ओ हवासँ जे छै से दूर राखैके लेल छै बहुत क्षति भए गेलैहऽ एहि सालमे एहि सालमे जे छै ने ई बहुत गरमी करै छै आ ओकर बाद फेर बरसा भए जाइ छै आ तकर बाद जे छै से बहुत क्षति होइ छै हमरा सबके जे कि आब कोमल जाति होइ छै मुर्गा सब ओकरा हवा लागि गेल तऽ फेर मरए लागल तहन तऽ खाली लौसे भए जाइ छै